सीतामढ़ी बिहारमे छै आओर जेना कि हम सब जानै छी बिहार एक बाढ़ि पीड़ित इलाका छै बाढ़ि हुअके कारण जेना कि बारिश हुअके कारण मतलब इधर बाढ़ि आबि जाइ छै कैलाकि हमरा सबके बगलमे नदी अइ कोशी ई सब तऽ ओकरा कारण बाढ़ि आबि जाइ छै अइसँ मतलब बिहारके आदमीके या सीतामढ़ीके आदमीके मतलब बहुत ही तरहके दिक्कत झेलऽके पड़ै छै जकरा लेल सरकारके अइपर ध्यान देबऽके चाही बिहार अबै छी तऽ हम हमरा सबके जेनाकि छओ हजार रुपआ देल जाइ छै योजनाके तरफसँ लेकिन ओइसँ नीक अहाँ सरकारके डैम बनाबेके चाही जाहिसँ पूरा पानि ओइमे एडजस्ट हो जे मतलब पानि अच्छा यूज हो सिचाईके लेल मशीन लाबऽके चाही सिचाइके लेल जैसे कि हमसब डैम बनेबै स्टोर करबै पानि तऽ उ पानि हमर सबके उपयोगमे बादमे सिचाइमे आबि सकैए तऽ उ सब उपयोग भऽ सकैए आओर लेकिन एतऽ नहि होइ छै एतऽ की होइ छै योजना अबै छै जइमे बाढ़ि आयल तऽ अहाँके छओ हजार रुपआ दऽ देलक जे ओइसँ अपन करबाबू लेकिन ई सब सही नहि छै आओर आओर जेनाकि हमरा सबके बारिश तऽ अबै छै हमरा सबके इधर पानि बहुत छै तऽ अगर हमसब पानि सेव कऽ सकै छी तऽ हमसब ने तीन महिना पूरा विश्वके पानि पिला सकै छी तऽ ई सब बात छै तैं दुआरे मतलब सेव करऽके चाही आर्थिक बात भी ई बिहारमे सीतामढ़ीमे बिहार अबै छै सीतामढ़ी बिहारमे छै तऽ एतऽके आर्थिक मतलब विकास छै धीरे धीरे भऽ रहल छै लेकिन आओर सबके अपेक्षा ई बहुत पिछड़ल राज्य छै आओर एतऽ एतऽके शिक्षा शिक्षा हमरा सबके शिक्षा सरकार दै छै कोशिश करै छै लेकिन एतऽ बिहारमे लोक शिक्षाके मतलब शिक्षा शिक्षा लेबऽके चाहै छै लेकिन सरकार ओइ तरहके उपलब्धि नहि दै छै मतलब एतऽके जेनाकि हमसब देखै छियै सरकारी इसकुलमे बच्चा जाइ छै पढै छै लेकिन टीचर सबके ई ध्यान नहि रहै छै जे बच्चा पढ़ि रहल छै या नहि बच्चा कब बाहर आबि जाइ रहल छै तऽ अइ सबपर ध्यान देबऽके चाही आओर ई सब करऽके चाही इहे सब बात छै आओर बहुत सारा बात छै जेकि बिहारमे उपलब्ध नहि छै